गाबोन नैजिथाम दिसेम्बरखालि फुंनि द' बाजियाव आं गुवाहाटियाव सेबानि मावख'आव थांनो सान्दोंमोन बेनिथाखाय आं नोंथांनि अट'खौ बुक खालामनो सान्दों नोंथांआ गाबोन फ्रि दं नामा आं केसब नोगोर खख्लाबारिनिफ्राय थांगोन नोंथांआ बै जायगानिफ्राय गुवाहाटिसिम भाराखौ बेसेबां लागोन अह अब्ला नोंथांआ आंखौ गाबोन फुंआव बुंनाय थंआव दिखांफैदो